ہیلو جی سر زومیٹو سے بول رہے ہیں جی سر یہ میں نے کھانا آڈر کیا تھا چکن ٹکہ چکن بریانی اور چکن کباب کیا آپ بتا سکتے ہیں میرا کھانا آڈر ںکلا یا نہیں ڈلیوری بوائے ابھی لے کے نکلا یا نہیں نکلا اور اگر نکل گیا ہے تو کتنے دیر میں آ جائے گا یہ بھی بتا دیجیے کیوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے فی الحال جلدی کھانا ہے اور مجھے کچھ ایمرجنسی کام بھی ہے میں یھیں پے گوتم بدھا نگر میں رہتا ہوں مجھے ابھی نکلنا بھی ہے مجھے کچھ کام ہے جلدی جانا ہے تو آپ بتا دیجیے ڈلیوری بوائے نکلا ہے اور کب نکلے گا یا نہیں نکلا کتنا ٹائم لگے گا یہ سب بتا دیجیے مجھے مجھے جانا ہے ایمرجنسی کام ہے تو پلیز آپ جلدی بتا دیں مجھے